اردو زبان ایک اچھی زبان ہے اردو زبان میں لوگ اچھے سے بات چیت بھی کرتے ہیں اردو زبان ہر زبانوں سے بہتر ہے ان کے الفاظ بھی بہت اچھے اچھے ہیں اور جو جو بھی انسان اردو زبان میں بات کرتے ہیں ان کے بولنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں سننے کے سننے کے بعد اور پچاس سال پہلے پچاس سال پہلے کے زمانے میں کیا تھا کہ اردو زبان کے بہت ایسے رائٹر تھے بہت ایسے رائٹر تھے جو اردو زبان میں ہر چیز کو لکھا کرتے تھے اور اردو زبان میں بہت سارے چیز کو لکھا کرتے تھے اب بھی اب بھی اب دھیرے دھیرے اردو زبان کو دھیرے دھیرے گھٹایا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج کے آج کے دور میں انیک طریقے کے زبان آ گئے انگلش زبان آ گئے ہیں اور ہندی زبان آ گئے ہیں سنسکرت کی زبان آ گئے ہیں لیکن لیکن ابھی بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو اردو میں ہر الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اردو زبان ایک اتنی اچھی زبان ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے ہر انسان کو اردو زبان سیکھنا چاہیے کیوں کیوںکہ اردو زبان کے جتنی بھی سارے رائٹر ہوئے سب اردو زبان کے بارے میں دعوت دیا ہر لوگوں کو دعوت دے کے اردو زبان آپ سیکھیں لیکن آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں انیک طریقے کے جو زبان نکل ہے نکلے ہیں اسی لیے اردو زبان دھیرے دھیرے دبتا جا رہا ہے لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ اردو زبان ضروری ہے سیکھنا جب سیکھ جاتا ہے تب اب آپ دیکھیے بات چیت کر کے دیکھیے گا تو اردو زبان میں جو لوگ بات کریں گے ان کی بات کو سننے میں اتنا مزہ آئے گا آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ لگے گا ان کی باتوں کو ہر ہمیشہ سنتے رہیں